बस टमटम घोड़ा गाॾी माल गाॾी टैंपो आटो स्कूटर कार मोटर साइकिल ॿेड़ी जहाज पाणीअ जो जहाज टौली साइकिल ढगो गाॾी गाॾो स्प्लेंडर